اسکول میں میرا جو سب سے پسندیدہ مضمون تھا وہ اردو تھا کیوںکہ اردو ایک ایسی زبان ہے جس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے جب انسان اردو زبان کو سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہ اردو زبان کی چاشنی کو پا لیتا ہے کیوںکہ اردو زبان یہ صرف ایک زبان نہیں ہے بلکہ یہ ایک پوری تہذیب ہے جوکہ تہذیب اور ثقافت اور انسان کے بارے میں بتاتی ہے اسی طرح اردو میں میرا مضمون اور میرا پسندیدہ مضمون اس لیے تھا کیوںکہ اس کو بولنے میں مزہ آتا ہے اور اردو میں جب بات کرتے ہیں تو دوسرے لوگ متوجہ ہو کر بات کو سنتے ہیں غور سے سنتے ہیں اور اردو اپنے اندر بہت زیادہ معنی کو سمائے ہوتی ہے